राज्य में कई प्रमुख धार्मिक स्थल मौजूद हैं जिसमें से दो मुख्य रूप से ज्योतिर्लिंग है एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैनी जैसी पुरातन नगरी में बसा हुआ है वहीं दूसरा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो खरगोन जिले में आता है ओंकारेश्वर एक टापू पर निर्मित प्राकृतिक शिवलिंग है जिस टापू को चारों तरफ से नर्मदा नदी ने घेरा हुआ है उज्जैनी में ही दो शक्तिपीठ है पहला हरसिद्धि माता मंदिर जहाँ सभी सिद्धियों कि प्राप्ति होती हैं और दूसरा गढ़कालिक माता मंदिर यह इनक्यावन शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है मध्य प्रदेश में दो और मुख्य रूप से प्रचलित मंदिर है एक होशंगाबाद जिले में आता है जो सलकलपुर के नाम से विख्यात है वहाँ माँ विजयसिंह देवी का मंदिर है वहीं दूसरा मैहर में आता है जहाँ शारदा माता मंदिर हैं वह भी काफ़ी प्रचलित है मध्य प्रदेश में ही चित्रकूट नामक स्थान है जहाँ स्वयं राम जी अपने वन गमन के दौरान मध्य प्रदेश में आए थे और काफ़ी समय अपना चित्रकूट में बिताया था वहीं मध्य प्रदेश में दो प्रमुख नदियां हैं जो अत्यधिक धार्मिक महत्व की है पहली है नर्मदा नदी जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक से है और दूसरी है ताप्ती नदी जो मुल्ताई से निकलती है लोग बाग इनकी परिक्रमा करते हैं जोकि अत्यधिक महत्व की मानी जाती है